आ वेद विषय केनेहियें छी अपन रोजी रोटी के लेल पूजा पाठ यज्ञ आदी सबमे गेलहुॅं धार्मीक यज्ञ आदि सब अनुष्ठान सबमे पूजा सबमे तकरबाद सऽ जे छै तारा स्थान छै मन्दिर ओहिठाम जे छै हम पुजारियो सेहो छी ओहिमे अपन भगवती के जे छै पूजा पाठ लोकसब जे छै आबै छै हुनका सबके करबै छियनि तऽ ओएह मे भगवती के कृपा सॅं जे छै पाँच रुपैआ आबै छै तऽ ओएह सॅं रोजी रोटी जे छै हम बनाबै छी तकरबाद एहिठाम किछु समय बचैया तऽ पैढ़ो लीख लै छी आचार्य मे नाम लिखेलहुॅं तकरबाद इमहरो इमहर सॅं पैसा कौरी आबि जाइ छै किछु किछु